हेलो हाँ जी

हाँ हाँ हाँ हाँ जी सही सुने हैं यहाँ पर सारे तरह का पेड़ पौधा मिल जाएगा जो भी चाहिए फूल का फल का सब पौधा मिल जाएगा हाँ हाँ सब मिल जाएगा फल का भी मूल मिल जाएगा फूल भी मिल जाएगा हाँ जी गुलाब का एक दस का होगा सिर्फ गुलाब ही चाहिए नहीं जितना लीजिएगा उतना उसमें से दस पर्सेन्ट कम कर देंगे अगर ज़्यादा चाहिए तो हाँ जी अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो दस पर्सेन्ट डिस्काउंट कर देंगे

हाँ हाँ सब्जी का भी मिल जाएगा फल भी मिल जाएगा हाँ फल फूल फूल में भी जैसे गेंदा ही नही गुलाब ही नही सारा फूल मिल जाएगा ओड़हुल मिल जाएगा गेंदा मिल जाएगा चमेली मिल जाएगा जो चाहिए सब मिल जाएगा गुलाब का भी अच्छा क्वालिटी भी मिल जाएगा हर कलर का भी मिल जाएगा हाँ जी क्या बोले नही अच्छे तरीके से हाँ जी पेड़ तो अच्छा ही रहेगा आप अच्छे तरह से देख भाल करिएगा त ठीक रहेगा टाइम से पानी देना सारा कुछ अच्छे से करिएगा तो ठीक ही रहेगा पौधे में कोई प्रॉब्लेम नहीं रहेगा यहाँ पर हम वो आप देख देख के ले सकते हैं अच्छे तरह से आप खुद आ कर देख लीजिए अच्छे से सारा पौधा जो भी पसंद हो सब ले लीजिए हाँ जी मिल जाएगा फल हाँ जी सब मिल जाएगा आम सेब सारा पौधा हाँ जी सब्जी का भी मिल जाएगा हाँ जी सब्जी का भी मिल जाएगा हाँ जी सारा सब्जी भी मिल जाएगा बैंगन टमेटो जो चाहिए सब मिल जाएगा एक सौ एक सौ एक एक सौ में हो जाएगा एक पौधा सब्जी का हाँ जी हाँ जी थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिए देंगे हाँ जी सब अच्छा मिलेगा ताज़ा मिलेगा सारा ताजा मिलेगा सारा पौधा नये लाए हैं हाँ ठीक है आज आप अजाइए ठीक ठीक आ जाइए ठीक